ہلو گڈ ایوننگ سر سر میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں اوکے یس سر سر میں آپ کا نام جان سکتا ہوں اوکے سر تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور آپ کو کہاں زمین چاہیے سر نہیں ایکچولی سر میرا جو کام ہے جو میں ڈیلنگ کرتا ہوں سر پورے ہندوستان میں کرتا ہوں میرے الگ الگ برینچ ہیں میرے الگ الگ آفس ہیں تو سر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس جگہ چاہیے سر اوکے سر سر ممبئی میں جان سکتا ہوں آپ ساکیناکہ سے ہیں ممبرا سے ہیں یا پھر واپی سے کس جگہ سر ممبرا سے ہیں یا ساکیناکہ اوکے اوکے سر اوکے کرلا سے اوکے سر کرلا سے ہیں تو سر ٹھیک ہے ڈیل کر لیتے ہیں ہم ایکچولی سر آپ کو یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ سر جو زمین آپ کو چاہیے تو سر کس لیے آپ شاپنگ مال بنوائیں گے یا کچھ فلیٹ بنوائیں گے اپنا یا پھر اپنا بوڈنگ بنوائیں گے کیا سر کس لیے چاہیے آپ اس اوکے سر تو آپ گھر بنوانا چاہتے ہیں اوکے سر اچھی زمین کرلا میں گھر بنانے کے لیے اچھی زمینیں ہیں اور چونکہ کرلا جو ہے یہ انڈسٹیریس سے تھوڑی دوری پہ ہے تو اس سے اتنا وہاں پہ انوائرمنٹ تھوڑا سا وہاں کا اچھا بھی ہے سر اوکے سر مل جائے گی آپ کو زمین تو سر ٹھیک ہے تو آپ اپنے کاغذات جو ہے لے کے آ جائیں بقیہ ممبئی کر کر اوکے سر سر ایکچولی سر کرلا کی جو زمین ہے وہ سر ایک گز جو زمین کرلا کی ہے وہاں سر نوے ہزار روپئے گز سر کھلا کی زمین کرلا میں زمین بک رہی ہے آپ اس کے پیچھے بھیونڈی میں آئیں گے وہاں کی زمین جو ہے وہ سر وہ زمین ساتھ ہزار روپئے گز ہے لیکن سر کرلا کی جو زمین ہے چونکہ وہاں پر جیسے پاپولیشن زیادہ ہے اور انڈسٹریز بھی ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کے وجہ سے سر وہاں کی جو زمین مہنگی ہو جاتی ہے وہ نبے ہزار گز ہے اور سر آپ مکان کے لیے لے رہے ہیں تو آپ کا جو ہے جس کالونی میں آپ رہیں گے وہ پورا آبادی آبادی مطلب رہنے کا ہی پورا نواس ہی ہے ادھر تو سر نوے ہزار روپئے گز ہے آپ کو جتنا بھی گز چاہیے آپ اس کو نوٹ کروا دیں بقیہ سر کاغذات لے کے چلے آئیں آپ اور بقیہ سر آپ اس کے لیے بےفکر رہیں ہم ہماری زمین سر جو ہے یہ لیگل ہے انلیگل نہیں ہے سر سر سرکار جو ہے بالکل سرکاری سرکار سے منظور شدہ ہے اس میں کسی طرح کا دلال نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں اس کے لیے بعد میں کوئی ایسا نہ ہو اس خطرے سے آپ بالکل باہر رہیں ڈسٹرکٹ سے بھی ہمارا ڈس ڈس تو سر ہماری جو زمین زمین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سے بھی سر ڈسٹرکٹ سے بھی ہے بلاک سے ہے اس کے آگے چاہے مطلب ہر ہر جگہ سے ہماری زمین جو ہے بالکل لیگل ہے سر انلیگل نہیں ہے سر کیونکہ سر میرا کام بڑا ہے تو انلیگل کام کرتے نہیں ہیں ہم لوگ سر اوکے سر آپ اوکے سر اوکے سر میں آپ کا نام رپورٹ لکھ دیتا ہوں تو آپ جس بھی دن آئیں سر میری آفس وہیں بغل میں ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں اوکے سر اوکے تھینک یو سر ہیو اے نائس ڈے سر